اسپتالوں میں بہت سے اسپتالوں میں گندگی کا صاف صفائی بالکل نہیں ہوتی ہے گندگی بہت ہوتی ہے صاف صفائی کا بالکل بھی خیال نہیں رکھا جاتا ہے آج کل ڈاکٹروں کی فیس ہی اتنی ہائیسٹ ہوتی ہے کہ غریب انسان اگر کسی پرائیویٹ ہاسپیٹل میں علاج کرانے جائے تو شاید وہ کرا ہی نہ سکے اور بہت سے لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو صرف اسپتالوں کی فیس دینے کے لیے ہی اور ان کا علاج کرانے کے لیے ہی اپنے گھر زیورات وغیرہ سب بیچ دیتے ہیں زمینں ومینیں تک ان کی داؤ پہ لگ جاتی ہیں لیکن تب بھی انہیں اچھا آپریشن نہیں ملتا بالکل بھی ان کا اچھا آپریشن کا خیال نہیں رکھا جاتا ڈاکٹر کا خاص کر ویوہار ان کے ساتھ اچھا نہیں ہوتا ان کا کچھ بھی بات کرنے کا طور طریقہ اچھا نہیں ہوتا ہے بہت زیادہ پریشانیوں کا سامنا اٹھانا پڑتا ہے ہاسپیٹل میں ہاسپیٹل کے دو دن بھی انسان کے لیے بہت برے ہوتے ہیں کیونکہ وہاں پر کسی بھی طریقے کا کوئی اچھی چیز کا خیال نہیں رکھا جاتا ہے اور ہاسپیٹل میں تو کتنی لمبی لمبی قطاروں میں لائن لگا کر جب جا کر کہیں بہت دیر تک کھڑے ہو کر ایک ڈاکٹر کے پاس جا کر ٹائم ملتا ہے اور وہ ڈاکٹر بھی ہماری تکلیف اچھے سے نہیں سنتا ہے اور جلدی میں بس کوئی ایسے علاج کرنے لگ جاتا ہے بہت زیادہ خراب علاج ہوتا ہے اور بہت جلدی میں میری دیورانی کے ہاسپیٹل میں بھرتی تھی تو ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا انہیں ایک ہاسپیٹل سے دوسرے ہاسپیٹل میں شفٹ شفٹ کرنا پڑا کیونکہ ان کا علاج اچھا نہیں ہوا انہوں نے بہت مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا اور ان کو اتنے سارے پیسوں کا بھگتان کرنا پڑا کہ بس ان کے زیور تک داؤ پہ لگ گئے